मां पंहिंजे रोटीअ में या खाइणु वारी शै में फोटो विझंदी आहियां छाकाणि त हुन सां थोरी मिठास ऐं सुठी टेस्ट ईंदी आहे ऐं हुन सां जाम सारा फ़ाइदा आहिनि जीअं कि उन सां असां खाधो पचणु जो तरीक़ो उहो सुधरंदो आहे साह खणणु में मदद कंदो आहे हिन खां पोइ असांजे हर हिकु शरीर जे हिस्से ताईं खू़न चंङी तरह पहुचंदो आहे ॿ टे त रोज़ु खाइणु घुरिजनि हीअं चयलु आहे असांजे चमड़ीअ लाइ ॿि सुठो आहे असांखे वज़न घटि करणो आहे त अग॒रि असां इहे इन जो पाणी पीअंदासीं फोटे जो त हुन सां ॿि थोड़ो असर कंदो आहे हिन जे करे फोटो विझणु सां खाइणु वारी शयुनि में थोरो टेस्ट में ॿि फ़र्कु अचे थो ऐं हिन जा फ़ाइदा ॿि जाम आहिनि जेके असांखे असांजे शरीर खे सुठो ठाहिनि था